असांजे हिते जेतिरा बि पर्यटन स्थान आहिनि उन्हनि खे ॾाढो सुठो बहितरु बनाइण जे लाइ सुथ सुथ साफ़ु सुथिरो रखण जे लाइ सरकार खे घुर्जे त हूअ वधीक ध्यानु ॾई करे उन पर्यटन खे साफ़ु सुथिरो रखे ऐं जीअं त कंहिं बि यात्रियुनि खे का बि तकलीफ़ न थिए इन करे पर्यटन खे खा ख़ासि व्यवस्था रखणु खपे जेके पर्यटन ॿाहिरां अचनि था उन्हनि जे लाइ रहण जी व्यवस्था उनजो परसाद जी व्यवस्था ॾींहं जी राति जी उहा सरकार खे या जेकी उते जी ग्राम पंचायत आहे उन्हनि खे इहो ध्यानु रखणु खपे त को बि शरधालू साधू अचे इन पर्यटन या मंदरु या कंहिं बि स्थान ते त उनखे सभु सगुण मिलनि सभु सुठो ऐं सुठो सुठी व्यवस्था मिले रहणु करण जी खाधे पीते जी ऐं आरती जो टाइम जेके आहिनि कुझु बि जेकी टाइम टेबल हुजनि हूअ बोर्ड ते चङी तरह सुठे वॾनि अख़रनि में लिखाइणु खपे ऐं सफ़ाई जे बारे में बि ग्राम पंचायत खे चङी तरह ध्यानु रखणु खपे जीअं त उन स्थान ते पर्यटन ऐं यात्रा यात्री घणा में घणा अची करे लाभ वठनि